میں اس شخص كو جو تیراكی ابھی شروع كرنے والا ہے سیكھنا چاہ رہا ہے اسے یہ مشورہ دینا چاہوں گی كہ وہ سب سے پہلے جو پہلے دن وہ پانی میں اترے گا تو وہ اپنی ہیٹ لگا كر اترے اور صحیح سے كیپ ویپ لگا كر ناک میں وہ ایئر بڈس لگا كر كے كیوں كہ اس سے انفیكشن بھی ہو جاتا ہے کیوں كہ بہت زیادہ لوگ سوویمنگ كرتے ہیں اسی پانی میں اور كیا نام ہے جب وہ پہلے دن جب او سیمونگ كرنے جائے گا تو سب سے پہلے وہ پیر چلانا سیكھے دیوار پكڑ كر ایسے ہی دوسرے دن وہ سانس سانس روكنے كی كوشش كرے بارہ سے تیس سیكنڈ كے لیے وہ سانس روكنے كی كوشش كرتا رہے اور پھر زیادہ تر جب جو لوگ شروع كرتے ہیں تیراكی وہ تین سے چار فٹ كے بیچ میں ہی رہتے ہیں كیوں كہ وہ آگے جانے میں گہرا پانی جتنا ہوتا رہتا ہے نہ اتنا آپ كو ڈر لگتا ہے تیراكی سے اور پھر جب اسے تھوڑی بہت آجائے تو تھورا تھوڑا كر كے آ گے رسی پكڑ پكڑ كے جانے كی كوشش كرے ڈائیونگ كرنا سیكھے ڈائیونگ تب آنی چاہیے جب آپ كو اچھے سے تیراكی آجائے اور اور اپنے آپ كو نہ نقصان پہنچائے آپ كو ایسے كودنا ہے پانی میں كہ آپ سیدھا نیچے آئیں اور اپنے آپ اوپر آ جائیں نہ كہ نیچے ڈوب جائیں ایسے ہی تیراكی میں بہت بہت سارے فائدے اس سے صحت بھی اچھی ہوتی ہے تو اس كے اتنے سارے فائدے ہیں كہ اور تیراكی سے بہت ہی اچھی ہلیتھ بھی بن جاتی ہے میں یہ كہنا چاہوں گی كہ تیراكی بہت اچھی ہے صحت كے لیے بھی اور جو جو تیراكی كر پائے اس كی اس كو جیسے اگر باڑھ سیلاب جب آ جاتا ہے تو اپنی جان كے علاوہ دوسروں كی بھی جان بچا سكتا ہے وزن كم كرتا ہے وزارش ہوتی ہے اور اس كے علاوہ صحت بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے